हैलो हैलो नमस्कार सर सर अभी तो फील्डमे हैं हॅं

अहाँ कोन कंपनीसँ बाजै छी अहाँ सर एम पी हेल्थ केयर जे छै जे एहिमे हम एक बेर इंटरव्यू देने रहूँ हमर सिलेक्शनो भऽ गेल रहए तऽ एकर मार्केटिंग जे छै से बढिऑं नहि छै तऽ एकर मार्केटिंग लगभग हम एहिमे समझियौ तऽ पंद्रह बीस दिन महीना भरि हम काम केलियै रहय पर मार्केटिंगमे जे छै रिपोर्ट एकर रिप्लाई जे छै बढिऑं नहि लागलै रहय बुझलियै केना करल जेतै

सर सर जहाँ तक हमर मार्केटिंग क्षेत्रमे जे छै पूरा सुपौल जिला सहरसा जिला मधेपुरा लऽ लिय लगभग सब डॉक्टरसँ हमरा बढिऑं पर्सनल रिलेशन बनल छै ओहिमे तऽ दिक्कत नहि छै बट बात ई नहि छै कि कंपनी के बारेमे कहलियै ने ओकरा बारेमे डॉक्टर जल्दी सुनै लेल नहि चाहै छै हँ इग्नोर कऽ दै छै डॉक्टर जल्दी नहि एहिमे जे छै ने सर एहिमे जे छै ने मतलब कि किछु बदलाव करल जाय तऽ कुछ भऽ सकै छै बुझियौ कि सैलरी वगैरह जे छै जे अच्छा कऽ देल जाय तऽ जॉइन कयल जा सकै छै बदलाव छै ने मार्केटिंगमे जेना एकर सेलिंग के जे छै तरीका जेना कि अहाँ जे छै तरीका जे लड़का फील्डमे जे छै लड़का मतलब कि ज्यादातर फ्रेशर लड़का छै फील्डमे बुझलियै मार्केटमे जे छै कम सँ कम दू चारि गो लड़का एहनो छै जे बढिऑंसँ नॉलेज हुए फ्रेशर तऽ फ्रेशर जॉइन करै छै बनय लए